हेल' फंबाय नों दा मा खालामबाय थादों आस्सा नोंखौ आं नांगौमोनलै खैदिनमान आं थारमाने मोनसे गिदिद प्रजेक्ट लादों दस बिगासो आं गय आबाद मावनो सान्दों अलरिडि फुलि सुलि लाबोखाबाय नोंनि सहाय नांसिगोन आंनो नों फैनांगोन आं लिंहरब्लानो दे ओरै आं अलरिडि टार्गेट खालामबाय दस बिगा हाखौ आं बोरि हा दङ बेखौ गय गायगोन आरो दा नों आंखौ सहाय होफैनांगोन मथामथि मानसि लाना फैनांगोन खैजनमान ओमफ्राय गायनांगोन थारमाने दानि जुगाव गैला माथो बेफार बानिज्य जेबो गैला दा मानसिनो थांना थानायनि थाखाय इयार्लि मोनसे इनकाम नांगौ जायोथ' जायखिजाया इनकाम हिसाबै आं बे गय बागानखौनो नुबाय थारमाने गयबाय बोसोरथामसिम जाहाथे फिथाइखौ मोनो दे नोंखौबो आं एसे पार्टनारशिपआव लाफागोन दे बे गायनोसै बोसोरथामनि उनाव जोंथ' मोनगोन नालाय माबाखौ फिथाइखौ देग्लायथो माथो दामआ दावखोदों माथो सारि हाजार गयनि दामआ उफाय गैला साख्रि बाख्रिबोथ' गैया जाहैबाय बेनो गय मोनसान्दि आबाद मावबावनोसैब्रा गय बागान सिङाव गय फिथाइ मोनसान्दि दाथ' नाङा देसुन हाइजें हाल्दै बा फाथै साथै बेफोरखौ उनाव ओइ गय जासान्दि गय जासान्दि जायखिजाया आसा खालामबाय दै फंबाय नों दे दे दे